अशोक हंस अशोक हंस दे गाने बड़े मजेदार न बड़े गै आनंद डोगरी गाने बोलदे न जेल्लै ओह् ते उं'दे गाने इन्ने चंगे लगदे बड़े प्यारे लगदे न ते उं'दा डांस बड़ा गै मज़ेदार होंदा ऐ ते सारे बड़ा दूरा दूरा लोक आंदे न उ'नेंगी दिक्खनें गी उं'दा डांस दिक्खने दी ते होर ओह् जगराते करांदे न ओह् गीतड़ू गांदे न बड़ा किश गांदे न इं'या गै गोपाल सिंह हुंदे ओह् हे तां ओह्बी बड़े गीतड़ू गांदे हे उ'नें बी इक्क गाना गाया हा बड़े साल गाने गाये हे लेकिन उं'दा इक्क गाना जेह्का मिगी बड़ा चंगा लग्गेआ हा ते कालो देवी ही जेह्ड़ी उं'दी पत्नी तां उ'नें बी बड़े उ'नें दौनें जनें मिलियै बड़े चंगे चंगे गाने गाए हे ते बड़ा गै अच्छा अच्छा डांस करदे हे ते ओह् डांस मिगी बड़ा गै शैल लगदा हा डोगरी डांस मिगी निं बड़े सारें लोकें गी शैल लगदा हा